हाँ नमस्ते नमस्ते जी मुझे डबल डोर के लिए इंक्वायरी करना था डबल डोर फ्रिज लेना है हाँ जी मुझे आपकी शोरूम का मतलब रिकमेंड किया है मुझे पड़ोसी ने वो आपकी शौरूम का एड्रेस मुझे बता दीजिएगा इसके अलावा मुझे आप डबल डोर फ्रिज के बारे में कुछ हाँ हाँ उन्होंने ही मुझे बताया है कि आप हाँ उन्होंने ही मुझे बताया था क्योंकि मुझे डबल डोर फ्रिज लेना है तो आप मुझे उसकी कुछ ब्रांड्स और उसके क्लासिफेकशन्स बता देंगी और सब मेरे यहाँ पर तो मतलब सामान बहुत ज्यादा रहता है खाने पीने का हम ज्यादातर पैकेट वाली फुड खाने में यूज करते हैं तो तो तो मतलब बड़ा फ्रिज चाहिए अबकी विर्पुल की जो उसके बारे में बता दीजिए उसका कितना प्राइस है अच्छा तो

ओके ओके हाँ जी इसके अलावा मुझे ई एम आई बता देंगे क्या कुछ कि ई एम आई कितना रहेगा और डाउन पेमेंट कितना रहेगा मिनिमम

तो मैं आपका शोरूम कल विजिट कर लूँ

अच्छा हाँ जी जी जी तो मैं आपको कल विजिट कर लेती हूँ मुझे विर्पुल का ही डबल डोर फ्रिज ही देखना है स्पेशली तो जी जी ठीक ओके ओके